हमें डांस करना नहीं आता था मतलब जैसे हमारे स्कूल में प्रोग्राम था तो टीचर ने मुझे डांस के लिए बोला तो हम डांस कर रहे थे तो हमको स्टेप नहीं आ रहे थे तो सब लोग बोल रहे थे यह कैसे कर रही हो सही नहीं कर रही हो अच्छा नहीं है और अच्छे से करो तो हम को मैम डाँटने लगी कि यह कैसा स्टेप कर रही हो अच्छा स्टेप नहीं है तो हम बोले कि ठीक है हमको नहीं आ रहा है तो सब लोग तरह तरह की बातें बोलने लगे तो हम गये मतलब स्कूल में तो स्कूल में से हम एक डांस टीचर के पास गए तो हम बोले हमको डांस नहीं आता है तो बोले कि चलो अच्छा ठीक है तो हम डांस की मतलब प्रेक्टिस करने लगे की हम डांस कैसे करेंगे और डांस के लिए स्टेप सीखने लगे तो ऐसे हम शादी में गये थे तो शादी में हमको ऐसे डांस करने के लिए बोला गया तो सब लोग बोले की डांस करो डांस करो तो हम बोले कि हमको डांस नहीं आता है तो सब लोग बोले कि करो चलो देखें करो आएगा कि नहीं तो हम करने लगे तो हमारा स्टेप नहीं बन रहा था तो सब लोग हँस रहे थे तो हम कहें कि फिर हमने कोशिश की कि मैं अच्छे से करूँ तो फिर मैं कि ऐसे ही तरह तरह के स्टेप मतलब म्यूजिक के हिसाब से हमारा स्टेप नहीं बन रहा था तो सभी लोग बोले कि अच्छे से करती जाओ क्यों नहीं बनेगा तो हमने ट्राई किया हमारा स्टेप बनने लगा तो ऐसे हमने डांस किया और सब लोग के साथ भी किया और म्यूजिक के हिसाब से भी किया डांस हमने ऐसे ही डांस किया सब मतलब जैसे ही गाने बजते हैं तो हमको ऐसे ही स्टेप नहीं आ रहे थे तो हमने कोशिश की तो डांस करने लगे